دہلی میں تفریح کے اعتبار سے جو روایتیں ہیں وہ بہت ہیں جیسے کہ لوگ جو ہیں موسیقی کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایک جو ہے جھمگٹ سا بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے پرانے دور پہ پرانے طریقے سے اپنا جو ہے گانا وانا شروع کر دیتے ہیں موسیقی کے اعتبار سے وہ اس سے بھی تفریح کا تفریح کا اس کو اس طرح کی تفریح کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے لوگ تھیٹر بھی جاتے ہیں سنیما بھی جاتے ہیں یہاں کے لوگ دہلی کے لوگ ایک ہجوم بنا کر کے دوستوں کا اور اس طرح سے جو ہے تھیٹر جاتے ہیں موویز وغیرہ فلمیں وغیرہ سنیما میں جا کر کے دیکھتے ہیں اور جو ہے شعر و شاعری اور جو ہے غزلیں نظمیں اس طرح کے لیے غالب انسٹیٹیوٹ غالب اکیڈمی ہے وہاں پہ جا کر کے اس طرح کے اس طرح سے کہ شعر و شاعری سے جو ہے لطف اندوز ہوتے ہیں تو دہلی میں تفریح کے تفریح کے روایتی طریقے جو ہیں وہ بہت ہیں یہاں پر آپ کو جب یہاں پر آئیں گے دہلی میں گھومیں گے تو آپ کو تفریح کے بہت سے طریقے آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے